جی ہاں ہندوستان میں پیدا ہونے والے مختلف ایسے تاجروں اور لیڈروں اور بزنس مین کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی کے مختلف میدانوں اور فیلڈ میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور بہت سے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں ہر اعتبار سے اہم رول ادا کیا ہے میں ان سب کا ایک ساتھ مختثر وقت میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں ہاں میں اپنے بہار کے ایک مشہور سیاست داں کو جانتا ہوں جنہوں نے اگرچہ سیاست میں رہتے ہوئے بہار کو بہت زیادہ ترقی سے نہیں نوازا لیکن جب وہ ہندوستان کی ریل ان کے ہاتھ میں آئی اور وہ ہمارے ملک کے ریل منتری بنے تو انڈین ریلوے میں کافی سدھار آیا ان کے زمانے میں انڈین ریل نے بہت ترقی کی اور انہیں کے دور میں ہمارے سیمانچل کو یعنی ارریا پورنیا کے علاقے کو بڑی لائن کی سہولت دی ورنہ اس سے پہلے یہاں بڑی لائن نہیں تھی جس سے مسافروں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ہندوستان کی ٹرانسپورٹ میں ریلوے کا نظام بہت عمدہ ہو گیا تھا ان کے زمانے میں ریل کا کرایہ بھی کافی کم ہو گیا تھا اور انہوں نے ہندوستان کی غریب عوام کے حق میں کئی اہم فیصلے لیے تھے جن میں سے ایک غریب رتھ ٹرین کا آغاز کیا ہے یہ غریب رتھ جو پورے ہندوستان میں دوڑ رہی ہے اور غریب عوام بھی اس سے سفر کر رہے ہیں یہ اسی ریل منتری کا دیا ہوا ہے جن کا نام لالو پرساد ہے جو پورو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں